हॅलो हां हॅलो सरपंच सर न्हय हां सरपंच सर हांव अजय माने उलयतां आं वळखले न्हय आं ओके हांव अजय माने उलयतां हां सर कित्याक फोन केल्लो खबर आसा तुमकां म्हजें तें घर आमी तें लास्ट टायम मॉडिफाय मॉडिफिकेशन करपाक घेतलेलें पळय तें म्हजें काम सगळें सोंपलें सर आं आनी ते घराचो जो कोयर उरला न्हय बॅलन्स जो कोयर उरला न्हय तो कोयर आतां सर किद्याक खबर आसा न्हय कोयर तो घरान आमी खूब सांठोवन उरलेलो कोयर आसा सर तो तो कोयर मातसो तो तुमकां व्हरपाक मेळटलो पंचायतीन किद्याक गार्बेजीन तो कोयर हांव सायड गार्बेज जो कोयर आसा न्हय तो सायडीक दवरला सर तो सो आतां तें डंपींग कोयर आसा न्हय सर तो तो आमच्या पंचायतीन सर व्हरूंक जाय न्हय तो सर हातूंत यार्डान तो सो त्या खातीर सर तुमकां हांवें फोन केल्लो सर सो तुमचे मनीस सर केन्ना येतले तो आमचो कोयर व्हरपाक सर सो तो कोयर सर खूब सांठोवन उरला न्हय सर तो म्हाका एक टायम सांगात न्हय सर तो आं केन्ना म्हटलें परवा सर परवा नाका सर खूब टायम जातलो न्हय सर तो कित्याक कोयर ऑलरेडी खूब सांठून उरलेलो आसा सर तो आनी तो कोयर तसो हांव असो रस्त्या भायर दवरूंक शकना न्हय सर सगळो कोयर लागीं करून हांवें तो कोनशान दवरला आमच्या घराच्या एका सायडीन दवरला सर तो मातशें तुमचो जो स्टाफ कोण मेळटा जाल्यार तांकां सर मात्शें धाडात न्हय सर ते कितें म्हणटात परवा परवा नाका सर फाल्यां मात्शें जातलें सर फाल्यां चारांक सर फाल्यां चारांक जाता जाल्यार सर हांव रावतां घरा कडेन सर कित्याक सगळें एकठांय करून दवरला आनी म्हजें घर रस्त्या आसल्या कारणान सर तो कोयराचो शेजाऱ्यांक त्रास नाका न्हय सर तो आं किदें म्हणटा फाल्यां येता म्हणटा कितल्याक चारांक बरें सर चारांक येयात सर बरें सर थँक्यू देव बरें करूं कोयर सगळोक एकठांय करून दवरला सर आं चारांक धाडटात न्हय मनीस बरें सर थँक्यू देव बरें करूं सर थँक्यू सर